हमसब योगा कि करब हमसब घासलए जाइ छिए ओना दुइ घण्टा टाइम बिता देलहुँ घास काटलहुँ बोझा बन्हलहुँ बोझा लऽ कऽ अएलहुँ तब रखलहुँ तऽ हमसब योगा कि करब इएहमे तऽ भऽ जाइ छै एक्सरसाइज वएह कि करब हम घास लऽ घास लऽ जाइ छिए खेती पथारी जाइ छिए तऽ हमरासबके तऽ इएह भऽ जाइए योगा हमसब कि करब आबै छिए ओतऽसँ लऽ कऽ आबै छी फेर अँगना बहार फेर अँगना घर केलहुँ झाड़ू पोछा लगेलहुँ तब बर्तन माँजलहुँ तब बनै तब खाना बनेलहुँ बच्चासबके देलहुँ तऽ हमरासबके तऽ वएह योगा भऽ जाइए बच्चासबके तब जाइ छी तब बच्चा आओरके खाना बनाकऽ खिएलहुँ पिएलहुँ खाना आओर देलहुँ तऽ खेलक पिलक बच्चा आओर गेल इसकुल तऽ बच्चासबके तऽ ओनाहिते योगा भऽ जाइ छै

धान काटऽ गेलहुँ लऽ कऽ अएलहुँ बोझा लऽ कऽ अएलहुँ वएहसब भऽ जाइ छै हमरासबके योगा तऽ हमसब कि करब अएलहुँ तऽ अँगना घर केलहुँ झाड़ू पोछा लगेलहुँ तब खाना उना बनेलहुँ तब बना उनाकऽ बच्चासबके देलहुँ